हाँ मुझे पालतू जानवर पालना बहोत ज़्यादा पसंद है और पालतू जानवर मैं मेरे पलना इस लिए पसंद है क्योंकि पालतू जानवर में हम किसी जानवर को तो पालते है पर उस उसे एक प्रकर का जीवन दान भी मिलता है क्योंकि उसका लालन पालन पोषण हमारे द्वारा किया जाता है और पालतू जानवर द्वारा हमारी उसकी रक्षा और उसके द्वारा हमारी रक्षा वो किया जाता है पालतू जानवर में सब से बड़ी बात ये है कि इंसान पर हम अलग प्रजाति के एक व्यक्तित्व से मिल पेहचान हमारे जुड़ने का मौक़ा मिलता है हमें और पालतू जानवर में मुझे गाय हो गया बिली हो गया और चूहे हो गए इस प्रकार के जानवरों को पालने का शौक़ है क्योंकि ये हमारी साथ इतने आसानी से जुड़ जाते हैं और किसी प्रकर से हमें इनको हमें भारी नुक़सान भी नहीं होता है अगर इनके द्वारा किसी के और का प्रहार किया जाए तो हमें इनके द्वारा किसी प्रकार का भारी नुक़सान भी नहीं होता और इन से फ़ायदे के रूप में हम देखा जाए तो गाय से हमें फ़ायदे के रूप में दूध का उपयो दूध की उपलब्धता होती है कुत्ते से देखा जाए तो हमें घर की सुरक्षा हो सकती है हमारे सामान की सुरक्षा होती है चूहे द्वारा घर में अन्य प्रकार के छोटे जानवरों के आने से फैलते नहीं है इसी प्रकार इस से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होता तथा हम एक साथ किसी से एक ट्रस्ट के साथ जुड़े रेहते हैं